मोबायल फोन प आयज जर आयच्या काळार जर पळोवपाक गेल्या मोबायल फोनांनी न्हू खरें म्हणल्यार भुरग्यांची सामकी वाट लावन उडयल्या आयचो भुरगो फक्त मोबायलूच घेवन बसता आनी दोळे फोडून उडयल्यात लोकांनी अशी परिस्थिती येयल्या की पयली कितें जाताले भुरगीं सांजचे वेळार बीन अशें खेळपाक वसप जाताले आउट डोर्स गेम जाता म्हणजे अशें क्रिकेट खेळप जाताले फुटबॉल अशें एकठांय भुरगे येताले खेळप जाताले अशें मजा करपशी जाताली आनी आयज आयज भुरगो घराचे भायरूच सरना फक्त आपलो मोबायल आनी इतलेच शिक्षणा वटेन सुद्दां मोबायल घेतले बसले तेजेर फोनार शिकप अशें जाला आपल्या हातीन स्वता बरय नात भुरगीं म्हणजे पयली अशी लोक पय कोणी आपणा कडेन बरोवपाक जायना दुसऱ्या कडे बरोवपाक बी तशें दिताली आयज एकमेकाल्या मोबायलाचेर फोटो काडटा आनी शिकतात हातीचो वापर करपाक चितीत ना तशेंत सगळीं कामां म्हणजे मोबायलाकूच जावपाक पडल्या अशें भायर वचोन कितें करतले म्हणजे एक पय येवप बसप चलप तशे बी जाताले आतां सगळ्या मोबायला ऑनलायन घरा बसून सगळीं कामा जाता म्हणजे एक जर तूं बील पे करतलो अशें पयली सगळे भायर वचोन पे करचें पडटले कितें हाडपाक जाय जाल्या म्हणजे सामान घराक ना आतां भाजी कड्ड्ड्डन सगळे मोबायलाचे मेळटा आनी लोक सामको घरां रावो रावोन आतां चड जाम पडपाक लागला भोंवप जायना चलप जायना अशी परिस्थिती मोबायलाक लागोन जाल्या आनी भुरग्यां जर वाट खंय लागली शिक्षणा वाटेन कमी भुरगीं पळयतात तितले मोबायला वाटेन चड मोबायलान भुरग्या सामक्या सामकी वाट लावन उडयल्या पयली पयलींच्या भुरग्यां तर बारावी पास जाले अशें बी मोबायलूत मेळनाशिल्ले आनी आयज आयज पांचवी जावेची भुरगीं मोबायल फोन घेवन भोंवतात आनी स स्टडी करता जाल्या मोबायलाचेर मोबायलाचेर कितें स्टडीच करता अशें ना न्हू वॉट्सॅप आसा ट्विटर इंस्टाग्राम हे स्टडी करचो करचो तेवूय ओपन करून घेवन बसपाक मेळटा आनी मोबायल फोनान लोकांच्या हॅल्थ पिड्यार केला अर्दे लोक अशें एक पळयत पळयत पळयत अशे तेंच्या हात सुर दुखोन दुखोन अर्द्याक आमचे थंय आनी कोणाचे असो मोबायल घेवनूत बसताले तेगे फूल एक असो हातूच आतां पॅरलायज जाल्ल्या भशेन बीन जाला ही अशी परिस्थिती लोकांची येयल्या की मोबायल फोनान सगळ्या वाट लावन उडयल्यात आनी मेन गजाल म्हळ्यार खऱ्यांनीच मोबायल फोन हो आस पय तो भुरग्यांचे कित्याक वाडलान उडयला अशें हांव म्हणटा कारण आमी जेन्ना आमचे कडेन मोबायल नाशिल्लो ल्हानपणाक आमी आमचे अशें गावांत एकठांय येताली मागीर गेमी खेळटाली झाडार चडटाली असली आमी पयली ल्हानपणाक करताली म्हणजे अशें मजाशी खेळप फळां काडप खावप सगळी एकठांय येवन बसोन अशी खेळप हीच मजा आशिल्ली आनी आयज भुरगीं मुद्दम सुद्दां खेळपाचो म्हळ्यार वसना इतली ती फोन घेवन घराक पडलेली आसता आनी वॉट्सॅपानी हो जो इन्स्टाग्राम जो आसा तो रिल्स पोवन पोवन तर मनशाक मनशाची बी तकली अशी जरपाक लागले की तेवोय बी ते जे रिल्स करतात दाखयतात ते ते लोक आपूण करपाक लागल्या अशें करतात भुरगे आनी परिक्षेक बीन मोबायलूत वापर जाता आनी कांयच काम नासता फक्त मोबायल दिसरात घेवन बसपाचो एक एक टायम भुरग्याची अशी परिस्थिती आहा की जर फोन घेवन बसला आनी आवय बापूय जर उलोतरी मारता जाल्या हिंकां आयको येना कितलो वेळ कानाक गुड्डी घालून बसप कितें हें हेडफोन्स इयरफोन हे घालून बसता आनी आयकोंकूत येना कितल्या आवय बापूय जेन्ना हात लावून येवन उलो मारता तेन्ना तूं उल मारताली अशें बी लोक म्हणटा अशी परिस्थिती आयचे मोबायलान वाट लावन उडयल्ली आसा